मैंने ब्यूटी पार्लर की क्लास ली है हम वहाँ पर बच्चों को सिखाते हैं कि आपको किस तरीके से अपने कस्टमर से पेश आना है क्या क्या उनको काम कर के देना है उन्हें जिन काम के उपयोग होता है वो उन पर किया जाता है उससे हमारा यह अनुभव है कि हम आगे जाकर किस तरीके से कैसे काम कर सकते हैं और करवा सकते हैं